ओंखाम ओंख्रि संनायाथ' जोंथ' मानसि एसेनिल' संदावग्रा संङै संङै रोंदावदों मानसि बुरजानि बार'जन तेर'जन एगार'जन मा खायदायै संबा माबायदि दै होबा माबादि ओंखामा मोनगोन बेखौ जों जखा होबाय बेसेबां होबा बिसिबां मोजां जागोन बेखौ आङो थाल मोनो आरो बुरजा संदावग्राखाय ओंख्रिया बेसेबाङाव संबा बेसेबाङाव थोहैगोन माबादि खोबहाबनानै संनाय बोरै संबा बोरै गोथाव जागोन मानसि बुरजानि ओंख्रिया मा साइसनि संबा बोरै रुयो बोरै रुया ओंख्रिया आनदास खालामनाय दै होनाय बेफोरखौ आं थाल दङ आरो मानसि बुरजानि संदावग्राखाय मानसि बुरजानि ओंखाम संनाया दैखौ बेसेबां होनांगौ ओंख्रिखौ बेसे बुरजा दै होनांगौ लाव लाव जानाय आमथा जानाय बिदिखौ आं एसे थाल मोनो आरो बुरजानि संदावबाय थाग्राखाय संख्रि बाबनाय बेखौ मा खालामनांगौ एसे दैफोर होफिनबा एसे मोजां जायो बाबथारबा खमाथ' खम जाहैबाय संख्रि होनांगौ जाहैबाय एसे होमबाना गोथावबो मोनजाबाय सुबिदाबो जाबाय जाग्राफ्राबो मोजां मोनबाय संग्रायाबो मोजां मोनबाय संख्रि बाबबाथ' संग्रायाबो गाज्रि मोनगोन जाग्राफ्राबो गाज्रि मोनगोन मारै संखो दिनैलाय बिदि सानगोन ओंखायनो थाल लानानै संनांगौ ओंख्रि ओंखामखौ आं थाल लानानै संङो मानसि बुरजानि संदावग्राखाय ओंखाम ओंख्रिखौ बार'जन तेर' जन एखनबा पनद्रजन जायो थेवबो थाल लानानै संनांगौ जाबाय जोङो बर' जानानै ओंखाम ओंख्रि बुरजा संदावग्रा नालाय गामि बिथोरनि मानसि एखनबा खनसेफ्रा गोथां जायो आरो ओंख्रिफ्राबो संख्रिफ्रा बाबो सामफ्रमबोथ मोजां जाया थेवबो थाल लानानै संथारनांगौ जाहैबाय जानांगौ नों जानो सुखुथारा मोजां सङाबाथ नों खहाबनाय नङा जानोबो सुखुनाय नङा बे ओंखामखौनो जानानै मोजां थानांगौ नालाय जानाय लोंनाय थिग गैयाबाथ' देहायाबो मोजां थाया बेजोंनो जानानै मावनांगौ दांनांगौ जाबाय जों